हँ ई छै जे मतलब हमर ग्रामीण हमरा सुविधासँ जे बुझाए पड़ैए जे हमर गाम बहुत नीक यऽ पर्सनल अपन गाँव लेकिन गाँवमे जे छै जेना हॉस्पिटल छै विद्यालय छै सब चीज छै सब चीज ठीक छै लेकिन हॉस्पिटल पर्सनल हॉस्पिटलमे जे छै अगर रहै छै डॉक्टर सब छथिन नर्स छथिन सब छथिन ठीक लेकिन डॉक्टर सब अपन टाइम पर एथिन तऽ बहुत नीक हेतै आ लोकोके सुविधा हेतै किया तऽ एहिठमा तऽ बहुत गाँवसँ आबै छै बहुत जगहो सँ लोक आबै छै एहिठमा तऽ ओहिके लेल बहुत सुन्दर हेतै जे डाक्टर सहएब नीकसँ देखथिन या सरकारी सुविधा जते छै गाँवमे चाहे थाना छै ब्लॉक छै सब तरहसँ नीके छै तहन चलै छै हँ प्रशासनो सब ठीके ठाक चलै छथिन सब तरहसँ नीक छै आर सब तऽ हमरा नहि बुझाइ पड़ैए हम तऽ घरेमे रहै छी हमरा नहि कोनो गलत बुझाए पड़ैए